دلّی میں جیسے پہلے نا ٹیچرس کی کمی تھی بہت زیادہ بچے اچھے سے پڑھ نہیں پاتے تھے پھر اب دھیرے دھیرے ایک دم بہت زیادہ جو اب جو سرکار آئی ہے دلّی میں وہ بہت اچھی ہے مطلب بچوں کے لیے اتنا زیادہ اُنہوں نے فائدہ وغیرہ کر دیا ہے گورمنٹ اسکول میں بھی اب انگلش میڈیم اسکول جیسا ہی پڑھایا جا رہا ہے بہت سارے ٹیچرس وغیرہ رکھے گئے ہیں کہ وہ اچھے سے پڑھا سکیں بچوں کی اور لڑکیوں کے لیے سب سے زیادہ جیسے لڑکیوں کو اسکالر شپ وغیرہ دی جارہی ہے لڑکیاں بہت اچھا سا پڑھ پارہی ہیں اور لڑکیاں بہت قابل ہوتی جارہی ہیں اور گورمنٹ جو ہے اِس بار کی پڑھائی کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہے وہ اسکالر شپ وغیرہ دیتی ہے جیسے گیم وغیرہ اسپورٹس میں اِن سب چیزوں میں دیتی ہے بہت طرح طرح کے ٹیچر رکھنے لگے جیسے کمپیوٹر وغیرہ سکھانے لگے ہیں گورمنٹ اسکول میں بھی اور بس وغیرہ اُن کو مڈ ڈے میل وغیرہ بھی اچھے سے ملتا ہے گورمنٹ جیسے کچھ غریب بچے وغیرہ آتے ہیں تو اُن کے لیے مڈ ڈے میل وغیرہ بھی کہ وہ لنچ ٹائم میں وہ سب کھا سکیں پر مڈ ڈے میل بھی پہلے ٹیچرس چیک کرتی ہیں تب بچے کھاتے ہیں اور ایجوکیشن بہت اچھی ہو چُکی ہے بچے بہت اچھا ہو پڑھ رہے ہیں انگلش میڈیم سے ایک دم بہت اسکالر شپ وغیرہ ملیں بہت اونچی جارہے ہیں اور بہت سی بی ایس سی میں بہت اچھے اچھے اپنے مارکس وغیرہ لا رہے ہیں آگے نمبر لا رہے ہیں مطلب سرکار نے بہت اچھی فیسیلیٹیز وغیرہ کر دی ہیں بہت اچھے سے بچے پڑھ پارہے ہیں اور بھی مطلب دلّی میں بہت اچھی پڑھائی چل رہی ہے اِس ٹائم